ویسے تو ہمارے گاؤں میں سب ہٹے کٹے رہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے سب اپنی فیملی کے ساتھ خوشیر خوشی سے رہتے ہیں پر جیسے کہ ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت سے کا کبھی کبھار اچانک سے کسی کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کیونکہ وہ ان کا گھر بار نہیں چل پاتا ہے وہ کام نہیں کر پاتے ہیں ان کو درد ہوتا ہے اور بہت بہت زیادہ ہی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے ان کو جو کہ اس کا ایک اپچار بھی ہے جو کہ ان گاؤں کے لوگ اپنا پرانے زمانے کی جو دوائیاں بنتی ہیں جڑی بوٹیاں وہی استعمال کرتے ہیں جو کہ اس سے وہ بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں یہ ان کا پرانا نسخہ ہے جو کہ جلد مطلب کہ وہ پھر اپنا اچھے سے کام کر سکتے ہیں جس کو وہ لگا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اچھے سے کام بھی کر سکتے ہیں